गेलेनाया मोनसे ओ मानसियारिनि देहानि मोनसे गोगो मेलेमखौ गोगो खालामो देहाखौ थाजिम खालामो गेलेनाया मोनसे गिदिर एकसारसाइस बायदि हमनानै लायो सारा बुहुमावनो गेलेनाया मानसिनि थाखाय आ वर्ल्डआव चेमफियन जानो हायो देहाया गोगो जायो साननाय हनाया मोजां जायो गियानि जायो बेजों लोगोसे सुबुं माहारिफ्रा जौगानायाव हेफाजाब होयो गेलेनायनि सायावनो गोबां सुबुंफ्रा दिनै बुहुमाव मिनथिजानो हादों गेलेनायनि जाहोनावनो सुबुं माहारिया गिदिर सुबुं जानो हादों जेरै क्रिकेट गेलेनाय बल गेलेनाय भलिबल गेलेनाय खाबादि गेलेनाय बेबो मोनफ्रोमबो बाहागोफोर दङ दा बेफोरखौ गेलेनायजों लोगोसे गावनि गोसोनि देहानि मेलेम गासैबो ओ अंग' फोरखौ थिग थाग खालामनो हायो बेनिखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो गेलेगिरिफ्रा मोजाङै जोथोनै गेलेनानै गावनि देहाखौ फ्रिद फ्राद मोजां मेलेम मोजां गियानि खालामनो हानायनि थाखाय बयखौबो बिहोमा होनाय जायो गले गले खावलायोजे बिजों लोगोसे सुबुं माहारिफ्रा गेलेनायजोंनो दिनै सारा बुहुमावनो मोनथिजानो हायो आरो गावनि देहा मोदोम मेलेम ओ गासिबो अंग' आनो ओ मोजांङै साब सिखोनै जानो हायो बेजोंनो जों जौगालांनो हानायनि लामा आ खालामनो हायो आरो मानसि हारिनि गेजेरजों गेलेनाया मोनसे पार्ट गेलेनाया मोनसे जोंनि थाखाय एकसारसाइस देहा देहायारिनि थाखाय गोगो देहाखौ गोगो लाखिनो हायो बिनिखायनो आं खावलायो